बड़े बारी ऐसा होंदा कि अस कोई चेलैंजिंग कम्म ऐ ओह्दा मुकाबला करना पौंदा लेकिन पर मिगी निं लगदा कि एड्डा बड्डा कोई अज्ज तक्कर कोई आया होग मिगी कोई टॉस्क लेकिन आं इन्ना आक्खी सकनीं आं कि हर इक्क जेह्ड़ा टॉस्क ऐ ना उसी जिन्ना मर्ज़ी मुश्कल ऐ बस हिम्मत निं हारनी ते उस चीज़ गी हमेशा इंया चैलेंज आह्ले लेखा असैप्ट करना ते ओह्दे पर कम्म करना